मां घणो करे मॉडन आर्ट रेखाचित्र जहिड़ियूं पेटिंग्स तयारु कंदो आहियां क्लासिक पेंटिग करणु हूबहू चित्र ठाहिणु ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे इन में तमामु घणी मास्तरी खपे ह हथ जी पुख़्तगी खपे थोरो ध्यानु भिटिकण करे उन चित्र में चप नक जो फ्री वञणु लासानी बणिजे थो इन करे ड्रॉइंग क्लासिक ठाहिणु तमामु ॾुखी आहे मां कोशिशि कयां थो पर अञा ताईं अहिड़ियूं क्लासिक पेटिंग मूंखां नथियूं थियनि पर मुंहिंजियूं मॉडन पेटिंग्स रेखाचित्र तमामु बहितरीनु ऐं सुठियूं थियनि थियूं